हांव गो वळख बरें फुडें आसतना वळखना हांव गो रतिका हय हय एक एक काम कर सांगता आमी मुगो एक कडेन जागो घेतला थंय म्हाका मुगो ल्हानशें घर बानूं जाये म्हाका ते फुडें स्लॅब घालपा जाय पूण सद्द्यां हांव फावंडेशन बी बरें घालून पत्रे घालतलें त्या नंतर एक दोन वर्सांनी बीन स्लेप घालतलें सद्द्यां म्हाका रावपा जाय सद्द्या हांव बिराडा आसा किदें गो म्हुणोन म्हाका न्हू थोडे भितर एक किचन रूम बॅडरूम डबल बॅडरूम जाय एक हॉल आनी बाथरूम संडास आनी एक बारीकसो देवारो असो हे करूं जाय प्लॅन काडूं जाय किदें गो आनी बांदपा तयारी आसा पूण तितल्या कितले येयीत खर्च घर बांदपाक फुडें सरलें म्हणल्या खंयच्या जाल्या काडचे पडटले न्हू पयशां जाय जाल्यार लोन तरी काडपा जाय लोन काडून ते घर पयलीं उबी करूं जाय मेन घर न्हू गो सद्या थो सद्यां आयकय सद्द्यां थोडे फावंडेशना सारकें आसा मागीर फुडें मागीर जाय तेन्ना मागीर हांव लोन काडटलें गो नाल्यार सगलें रेडी करून फुडें सल्लो म्हणटा ते सगले आतां तूं मानाय बिनाय बी सगले तुगेले मुगो पळय म्हाक म्हाका कांय लागो जायना फक्त हाती तुज्या पयशें दितलें

ना ना हांव पयशी रोकडे आयकय पयशे रोकडीच दितलें तूं लामाये घालूं जायना आं मानाय घाटार गेल्या सावड्ड्या गेल्या केपें गेल्या म्हणपा जायना म्हागेलें न्हू दोन म्हयन्या म्हळ्यार दोन म्हयन्या रेडी जावपा जाय कित्या वयर स्लेप घालपा ना वयर फक्त वयर फक्त पत्रेच घालपाचें ना मागीर तुमी कितें करता हजार कडेन ते ऑर्डर घेतात तेगे मातशें करता बंद उडयतात तेगे मातशें करता बंद उडयता तशें जावपा ना कित्या म्हाका बिराडाक धाये हजार फारीक करचे पडटा म्हयन्याक ते म्हाज्यान जायना हय दोन म्हयन्या करता जाल्या म्हागे खुशेन तुका हांव किदेंय दिवपा सुदां दोन म्हयन्या रेडी जावपा जाय लांबोवपा जायना जाल्या शुवर मुगो हय आनी तो कोण तो कोटेक्यूड